चार्जर दुकानसँ खरिदैत छी हम जे चार्ज करब मोबाइल कऽ अहाँ मोबाइल कऽ बारेमे तऽ जानैत छियै जे एक सेकंड बिना चार्जर कऽ हम नहि रहि सकैत छी मोबाइलके बैट्रिक डाउन भेलै आ चार्जर लगाउ हम चार्जर दुकान मऽ खरिदलहुँ जे चार्ज करब बढ़िआँसँ ओकर जे छै ओ पीन जे छै गलत देखाइया ओहिमे पीन नहि लगैया ओकर जे छै यू सी बी जे छै वायर सेहो खराब लगैया ओकर जे छै चार्जरके जे छै टू पीन जे बोर्डमे ढुकबैत छी ओ चार्जरोके देखैत छी टू पीन जे छै बोर्डमे गलतसँ धुवाँ जेना बढ़ि जाइया कहियो कहियो ओहो चार्जर सब जे छै अथी कए कऽ प्लस माइनस कए कऽ सहीसँ जाँच कऽ नहि दैया यऽ आ तहन चार्जरके जे छै खासियत देखलहुँ मोबाइलमे अगर लगेने रहलहुँ तऽ कहियो कहियो मोबाइलो जे छै जे ब्रास्ट कए जाइया ओ चार्जरके कमीसँ हय छै चार्जर गरम भऽ जाइया ओ चार्जरो जे छै अहाँ कऽ जे छै गड़बड़ भए जाइया मोबाइल ओइसँ जे छै खराब भए जाइया आओर चार्जर जे छै सए परसेंट अगर मोबाइलके चार्ज हम करैत छी तऽ इहोसँ जे छै से मोबाइल जे छै से ओहिमे चार्जर लगाए कऽ हम कोनो बीडियो तीडियो देखैत छी तैयोसँ चार्जर जे छै हमरा अथी चार्ज नहि होयत रहैया तकर बाद चार्जरकऽ जे छै हर तरह कऽ समस्यासँ जे छै हम जुझल रहैत छी कतहुँ हम इसकुल कॉलेज या कतहुँ हम नौकरी पर जाइत छी तऽ चार्जर सङ्गे लए जाइत छी ओहि कलामे चार्जर हम अगर हम लगेलहुँ कतहुँ अगर साथ नहि देलक ओ चार्जरके होइया तोड़ि कऽ फेक दी